काणकोणचें मुखेल पिकपी पीक म्हणल्यार तांदूळ हांगा सगळी कडेन तांदलांचीच मिन्स भातांचीच शेतां आसात हें पावस पडटा तेन्ना एक फावटी भात रोव रोवतात तशेंच आनी एक सिजन आसता तेन्नाय बी रोवतात